हमसभ जखन बच्चा रही तखन हमसभ गुल्ली डन्टा कितकित इएहसभ खेलैत रही परन्तु आइकाल्हिके बच्चा मोबाइलेमऽ घुसल रहैत अछि परन्तु कुछ बच्चा एहनो यऽ जे वास्तविक जीवनमऽ खेल खेलयए जेना लूडो भै गेल बिजनेस भै गेल एहन तरहके खेल खेलयए क्रिकेट तऽ सभ दिनसँ प्रासङ्गिक रहल आओर अत्यधिक रूपसँ बच्चा सभके आइ कल्हिके खेलमऽ बैसलाहा खेल बहुत पसन्द अछि फुटबॉल सेहो किछु बच्चा खेलयए फुटबॉलके जे छै प्रासङ्गिकता बढ़ि रहलए ओकर मानि बढ़ि रहलए मिथिलामऽ खास कैकऽ फुटबॉलके लेल एक टीमके नियोजन होना चाही आयोजन होना चाही जाहिसँ आइ कल्हिके बच्चा मोबाइल छोड़ि वास्तविक जीवनके खेल खेलय जे शरीरके समृद्ध बनाबैत छै सोचके सुदृढ़ करैत छै जेना फुटबॉल कितकित लूडो आइज स्पाइज आओर बिजनेस जे शिक्षा देबयबला खेल अछि ओ खेलना चाही जेनाकि चेस भेल चेस खेलयसँ शतरञ्ज खेलयसँ बहुत तरह के शिक्षा भेटयए एकाग्रचित रहयए